हमारे गाँव में कालीन की कालीन की वो था कारोबार है आउ कालीन की ही बुनाई होती है वहाँ लोग काम कालीन का ही काम करते हैं कालीन बेचते हैं कालीन से ही घर गृहस्थी चलता है आउ कालीन का ही यहाँ बिजनेस हैं आउ कालीन में ही जो भी हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग लोग हैं उसी में बिजी होते हैं और कालीन में काम करते हैं आउ उससे ही घर गृहस्थी चलता है और कालीन की बिक्री बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे यहाँ हमारे गाँव में और उसी से घर परिवार हमारा चलता है और दूर दूर हमारे यहाँ से कालीन दूर दूर जाते है उसका बिक्री होता हैं और भदोही जिले से ही कालीन बन कर बहुत दूसरे दूसरे देश में ही जाते हैं विदेश तक भी जाते हैं हमारे यहाँ का कालीन बन कर और उसका उससे ही हमारा घर परिवार चलता हैं हमारे यहाँ कालीन की ही बुनाई होती है उसका ही व्यवसाय हमारे यहाँ है